मां ॾह सालु अॻु कश्मीर जी यात्रा कई हुई कश्मीर ॾाढो सुठो शहरु आहे हुते कश्मीर में गुलमर्ग सोलमर्ग जहिड़ियूं ॾाढियूं सुठियूं जॻहियूं ॾिसण लाइ ताहिल हुते शंकरु भॻवान जो बि मंदरु आहे हुते गुलनि फुलनि जो मस्तु बाग़ु हो हुते मस्तु हुतां जा माण्हू ॾाढा सुठा हुया कश्मीर जहिड़ो काओ शहरु कोन्हे असांजी असांजे हिते ॾिसणु लाइक़ु कोई जो शहरु आहे त उहो कश्मीर आहे हुते घुमणु फिरण लाइ असांखे ट्रोलीअ जी सुविधा हुई असांखे हुते ॾाढा सुठा सुठा माण्हू मिलिया असां हुते ॾिसणु घुमण लाइ ॾाढियूं सुठियूं हिकदमि मस्तु शयूं हुयूं